بہت سارے مقامی آرٹ کی شکلیں اور دست کاریاں ہیں جو گوتم بدھ نگر ضلع کے اندر پائی جاتی ہیں یہ آرٹ کی شکلیں دس یا دست کاریاں نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں اور اس سے ضلع کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی ہوا کرتی ہیں جیسے کہ عام طور پر یہاں آج کے زمانہ میں ڈرائنگ کی شکلیں تیار کی جاتی ہیں اور یہاں کی تاریخ بھی بہت منفرد ہیں اور یہاں کی ثقافت اور تہذیب بھی بہت منفرد ہیں یہاں کے لوگ اپنی تہذیب کو لے کر کے خوب اچھے سے جیا کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کا لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوپاتا ہے یہاں پر کا جو معاشرہ ہے وہ بھی بہت اچھا اور بہت مناسب مجھے لگتا ہے